जय झूलेलाल पहिरीं मां इस्टोप ते रोटी कंदी हुयमि हाणे मूंखे कंहिं सजेस्ट कयो त चार बर्नर जो गैस इस्टोप खणी वञो मां हुन ते रोटी ठाहींदी आहियां मूंखे ॾाढो वणंदो आहे टाइम जी बचति थी थिए बासण कारा कान था थियनि उनजी गेस फ्लैम असां घटि वधि करे था सघूं रोटी ॾाढी सुठी थी थे सिझण में बी सुठो थो लॻे जय झूलेलाल